हाँ सर हमारे सर में दर्द है उसका कोई उपा हाँ सीने में भी दर्द है

हं ई अयोध्या में

ठीक है सर ठीक है काल करेंगे आपके पास आने के लिए सर हमको सीने में है पैर में है सर में है इसीलिए दिक्कत है इसीलिए अब आपके पास फ़ोन लगाए थे कि उसका कुछ उपचार हो

यहाँ करवाए थे मंडलिया में सर वहाँ से इलाज मिला था लेकिन सही से इलाज नहीं हो पाया इसीलिए परेशानी बढ़ गई है और ये इलाज सही से नहीं हो पा रहा कुछ समझ में नय आता कैसे क्या करें कि सही से इलाज हो जाए सर कोई उपाय बताइए इसके लिए कैसे इलाज होगा क्या करें क्या ना करें कम से कम शरीर स्वस्थ रहे ये सब तो हुआ अब दोबारा जब करवाएँगे तो होगा उसमें क्या निकले क्या ना निकले अब वो मालूम नहीं सर अब जब जाएँगे दो चार दिन में अपन इलाज करवाऍंगे दिखाऍंगे कैसे क्या होगा जैसे सलाह देंगे डाक्टर वैसे ही करेंगे फिर अपना

ठीक है सर ठीक है सर हम अपना जऍं ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक है सर पूरा ए बार कोर्स करेंगे तभी तो आराम मिलेगा नहीं तो कैसे आराम मिलेगा आधे में थोड़ी

नहीं सर इसीलिए दोबारा दिखाएँगे इलाज मिलेगा अच्छा से होगा शरीर स्वस्थ हो जाएगा दोबारा जाएँगे वहाँ पर तो करवा लेंगे अपना ठीक है सर ठीक है सर हम आएँगे जब जब आएँगे तो फ़ोन करके आएँगे इसीलिए सोच रहे हैं कि आपके पास फ़ोन करेंगे पहले तभी हम आ जाएँगे आप हमारा इला नमस्ते सर रखते हैं